औ औ औ औ औ औ औ औ बुं दे बुं आइफन

आइफन टार्टटिन प्र टार्टटिनल' ओरै ओरैनोथ' फिफटि थावजेन्ड प्लास जाहैगोन बियो आमफ्राइ इएमआइ फोरनि अपसन मानि नोंनो नोङो फाइनासआव लागोन ना डाइरेक्ट केश होना लागोन फाइनानसआव औ औ डाउन पेमेन्ट मानि नायग्रोनांगोन आरो मानि नोंनि फन नाम्बार नोंनि गासैबो एड्रेस प्रुभ डकुमेन्टस भेरिफिकेसन भेरिफिकेसन खालामनानैहाय नायनांगोन आरो बिसिबां माबा डाउन पेमेन्ट फैगोन बेसेबांनि इएमआइ जागोन बेफोरखौ नायनांगोन आरो ओरैनोथ' फन हिसाबै बुङोब्लाथ' सामसुंफोरा बांसिनै एभेलेबेल जायो आरो औ औ औ मोननो मोनहैगोन मोननाया मानो मोना जानो बेलाय मानि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनानासै नायग्रोनांगोन नालाय जिनिसखौ औ आमफ्राइ जों खनसेनो बुंनो हायाना

औ फैनो हायो फैनो हायो दिनै फैब्ला दिनैब्लाबो फैनो हायो गाबोनब्लाबो फैनो हायो जेखुनु टाइमाव फैया मानो आंखौ लोगो मोनगोन आरो आं मानि जेरावबो थांखाया नालाय दखानावनो थाबाय थाखायो नालाय आर कालाराथ' दा बांसिनै बुंनो थाङोब्ला कालारा बा एभेलेबेलथ' गैजोबा आरो मानि मोनब्रैल' दङ दा औ औ औ औ औ नों नोंनि नोंनि जेखुनु फसायनाय आरो नों जेखौ फसायदों बेखौ नायदो आमफ्राइ डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामसै बेनि उनावहाय नोंनि डाउन पेमेन्ट आ बिसिबां जायो नोंसिनि नोंनि इएमआइआ बिसिबां जायो बेफोरखौ गासैबो फैनायनि उनावसो मानि फेस टु फेससो जायो नालाय मानि फनजोंथ गासिखौबो खालामनो हायानालाय औ औ औ दे दे दे दे दे